जों हारिमु आइजोफोरनि खर' लोबनाय जानायखौ मोजाङैनो बाहायो आरो गावखौनो गाव जोबोरैनो जोथोन लानांगौ जायो बेबायदि खर' लोबनाय जायोब्ला आइजोफोरना गोबां नेमखान्थिफोर मानिनांगौ जायो बेफोर नेमखान्थिफोरानो जाबाय आइजोफोरा खर' लोबनाय जायोबाथाय दाउदै मोनजाया आरो बिदिनो इसिंफोराव हाबनो मोना गोथार खामानिफोरखौ दांनो मोना मन्दिरफोराव हाबनो मोना मन्दिर खुलुमनो मोना आरो इसिंफोरावबो हाबनो मोना ओंखाम ओंख्रि संनो मोना जायो गोबाङैनो नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनांगौ जायो जानाय लोंनायावबो गावखौनो जोथोन लानांगौ जायो आरो बिदिनो माइरं खानथा दांनो मोनि जायो सावस्रि आरो सिखोनै थानायनि साखोन सिखोनै थानायनिबो थोजासे संग्रांथि दं मानो होनोबा जोंहा थोजासे गाननाय जोमनाय दङो जेला बिदिनो सिथिफ्रिफोर बाहायनानैबो सावस्रि आरो सावस्रिखौ सांग्रांथि लाखिनो हायो आरो साखोन सिखोनै लाखिनो हायो दानि दिनाव गोबाङैनो मोजां मोजां जिनिसफोर ओंखारबाय बिफोरबायदि जानाय समाव लानानै जोङो मोजाङैनो गावखौनो सांग्रांथि आरो साखोन सिखोन खालामनो हायो जोंनि हारिमु आइजोफोरनि खर' लोमनाय मोनसे नेमखान्थि